میرے دوسرے کوآرڈینیٹر کوشچن ہے میری فیملی کے بارے میں میری فیملی کے بارے میں بتاؤں تو ہم جوائنٹ فیملی ہے ایک طرح سے میرے ہم جو ہیں فیملی میں آٹھ کوئی ہیں آٹھ میں میرے دادا ہیں میری دادی ہے وہ ولیج میں کھیتی وغیرہ کرتے ہیں آلو پیاز وغیرہ اور میرے فادر نرسنگ ہوم چلاتے ہیں میری امی ہاؤس وائف ہے اور ہم اس کے بعد ہم لوگ چار بھائی بہن ہیں چار بھائی بہن میں بولا جائے تو دو مجھ سے بڑی بہن ہے میں پھر تیسرا چائلڈ ہوں اور مجھ سے چھوٹا ایک بھائی ہے اور میرا بھائی جو ہے ایٹ کلاس میں ہے میں ابھی ٹینتھ پاس کیا ہوں میری جو بہن ہے میرے سے بڑی ہے جو وہ ابھی ٹویلتھ پاس کی ہے اور ایک اور سب سے بڑی بہن جو ہے وہ گریجویشن میں ہو چکا ہے اب ان کا